असांजे क्षेत्र जे हस्पतालों में एक्स रे सिटी स्कैन आर आई रक्त परीक्षण मूत्र परीक्षण सि टी स्कैन सभु आहे जाम सुठी व्यवस्था बि आहे पर हीअ सिर्फ़ु अमीर ई करे था सघनि छोकी ही एतिरो महांगो आहे कि ग़रीब वेचारा पिसी था वञनि ग़रीब हीअं सेवा म्युनसीपॉलिटी में था वञनि करणु हुते लम्बी लम्बी लाइनू था लगाइनि असांजे क्षेत्र में जो बि इस्पतालि आहे उहो ॾाढा ॾाढी महांगी आहे